हमारा आखिरी किताब आखिरी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये आखिरी नहीं हो सकता है हमारा आखरी तो अभी भी रामायण है रामायण पढ़े भी थे और आज भी पढ़िए रहे हैं क्योंकि रामायण एक ऐसा हमारा किताब बना जिसमें रहने का चलने का सोचने का समझने का सभी में हमको विस्तार से बताया गया हुआ जिसके जीवन शैली पर भी हमको बहुत ज्यादा असर प्रभाव पड़ता था क्योंकि पहले हम थोड़ा गुस्सा टाइप के थे सही से किसी से नहीं बात करते थे कभी बात बात पे किसी से झगड़ जाना है या किसी को ऊंचा आवाज में गाली देना या ऊंचा आवाज में बात करना कभी माता पिता से भी रूठ व्यवहार करना कभी उनको भी दो बात कह देना या सुना देना यही सब मेरा बन गया था आदत सा बन गया था दोस्तों से कैसे बात करना है भाई से कैसे बात करना है माँ से कैसे बात करना है पिताजी से कैसे बात करना है वो सब नहीं करते वैसे एक तरह से कल्चर हो गया था कि जैसे मन आया वैसे बात करो तो मैंने ये कैसा कि वो सभी बताए कि एक रामायण पढ़ो जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ प्रभाव आएगा जैसे बदलाव आएगा तो हमने भी सोच समझ के रामायण पढ़ा अभी भी पढ़ ही रहा हूँ उससे क्या होता है जैसे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है वो कैसे थे बड़े भाई भी थे छोटे भाई के कैसे ख्याल रखे अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखते थे कैसे उनको बोलने का शैली था कभी आज तक के इतना पढ़े अगर उनमें जो बताया गया जैसे गुस्सा टाइप का जो बात करने में जैसे गुस्सा होना या किसी पर चीखना चिल्लाना वैसा उनको स नहीं लिखा हुआ है इसमें कहीं भी तो हम भी चाहते थे कि वैसे ही आदर भाव रखें जो प्रभु श्री राम जी रखे हुए थे वैसे ही हम भी चाहते हैं कि रखना वो देखिए अभी अभी के जमाने में जैसे भाई है भाई को भाई में नहीं बन रहा है या भाई से भाई में जमीनी विवाद भी हो रहा है मगर वो तो नहीं किए वो अपने छोटे भाई भरत के लिए अपना सारा कुछ छोड़ कर चले गए वो क्या थे हम तो हम भी वैसे ही चाहते हैं जैसे भावना भावना जितना साफ रखिए इंसान उतना ही बड़ा बनता है हमने क्या उन्हीं से सीखे उन्हीं किताब से बारे में जाना जो भी दिया हुआ है आज उन्हीं के राहों पर भी चल रहे हैं उनका बताया हुआ सभी बात सत्य है वो उनको ई भी बताया गया हुआ है कि कैसे ध धर्म किया जैसे अब कोई अधर्मी है जैसे कोई बेकार है तो उसको पहले समझाइए समझाने के बाद है बाद में अस्त्र उठाया जाता है वैसे नहीं किए हैं कि कैसे भी उनको बिना समझाए या किसी को डांट देना तो ऐसे ही अब घी धीरे धीरे हमारी भी जीवन में ऐसा प्रभाव उसी तरह से पड़ रहा है जैसे मैं उसको पढ़ते पढ़ते जैसे पढ़ रहा हूँ उसी तरह से की जे जैसे जैसे राम कर रहे थे वैसे ही मुझे भी राम ऐसा नहीं की राम ही अच्छे थे उनमें जितना भी रामायण में किरदार किए या रामायण में जितनी भी देवी देवता आए वो सभी भावुक हुए सभी का व्यवहार हमको अच्छा लगा बात करने का भी ढंग उसमें दिया गया है जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यदि रामायण यदि कोई व्यक्ति यदि ना पढ़े तो फिर क्या है यदि कोई जो व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है या उसको गुस्सा आता है किसी के प्रति खूब गुस्सा आता है की इसको ऐसे कर दें वैसे उसको वैसे कर दें तो वो व्यक्ति से तो हम यही कहना चाहते हैं कि भईया देखिए जो रामायण पढ़िए रामायण पढ़ने से आपको बहुत भी चीजों का ज्ञान भी मिलेगा बात बात बनाने का करने का ये सब का ढंग भी आपको प्राप्त हो जाएगा